हम अपन बाइकके सुरक्षित रखबाक लेल ओकर आयल हर दू गो हजार किलोमीटर पर परिवर्तन बदलैत रहै छी ओकरा हमेशा सर्विस सेन्टर लऽ जाकऽ सर्विस करबैत रहै छी जइसँ हमर बाइक सुरक्षित रहै हम जखन बाइकिंग कोनो लम्बा रूटमे करै छी तऽ शरीरमे थकान तऽ निश्चित रूपसँ भऽ जाइत अछि कारण लम्बा सफरमे बाइक सऽ सफर करैमे परेशानी अबै छै किन्तु लम्बा मार्गमे हमसब सतर्क

सतर्कताके एकटा इहो कारण रहै छै जे अनेका अनेक सड़क पर गाड़ी चलैत रहै छै जाहि कारणसँ हमसब हेलमेट पैरमे जूता हाथमे ग्लव्स लगौने रहै छी कि हमर गाइडलाइन सेहो हमरा सभके प्रेरित करैत अछि जे जखन कखनो बाइक चलाउ तऽ ओहि बाइकपर सरमे हेलमेट रखने रहू हाथमे दस्ताना लगेने रहू टाइरमे जूता रखने रहू जे अहाँके सुरक्षा प्रदान करैत रहत